आमच्या हांगा फामाद एक पेप्पल लेख आसा ती खूब फामाद आसा खूब लोक थंयसर येवून फोटो मारतात थंय खूब हिरवीं हिरवीं झाडां आसात पेपल लेक पावसांत खूब भरलेली आसात ती लेक आसा थंय मेल्कान थातोडी म्हणटात आमकां सामकी लागीं आसा ती लेक हांव थंयसर गेली तेन्ना म्हाजें मन खूश जाले खूब थंड उदक आसा तें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें थंय म्हाजी चिंता कमीशी जाली मन नितळ जालें म्हाका थंय परत परत वसपाक जाता म्हाका जेन्ना वचपाक वेळ मेळटा तेन्ना हांव थंयसर वता आज सुद्दां हांव थंय वसक आयलां पेपल लेक पळोवपाक खूब लोक आयले लोक खूब येता आनी फोटो काडटात म्हणी ती लेक फामाद जाली थंय लोक येवून दिसपाक लागतात हांव थंय वेळ गावता तसा वता पावस थंड खूब निवळ उदक पळोवपाक मेळटा